हाँ जी मुझे स्टेशनरी का बहुत सारा समान चाहिए था हाँ तो मुझे लिखने वाले पेन चाहिए जो मेरे को अलग अलग रंगों में चाहिए जिसमें लाल एक काला और क्या आपके पास गुलाबी रंग का पेन भी है क्या ठीक है मँगवा देना आप उनके पास से तो आपके पास टेप मिल जाएंगे देखो मुझे एक वह सफेद वाली टेप आती है न जो हम दीवार पर भी चिपका देते हैं और उसके बाद हम कॉपी किताबों में जब हम ड्रॉइंग करते है तो उसमें भी हम जब चिपका देते हैं तो वह वाली तो हमें सफेद टेप चाहिए और मुझे दो तीन कैंची चाहिए कैंची में आपके पास छोटी कैंची मिल जाएगी हाँ मेरे पास तो बड़ी तो क्या है मेरे को तो बड़ी खरीदनी ही है और एक पंचिग मशीन जो वो नहीं आती जो मुझे प्रिन्ट के पेज में पेंच करने है उससे और मुझे कॉपी किताबें भी पंच करनी है तो वह बड़ी वाली जो पंचिग मशीन आती है न तो वह चाहिए मुझे और एक छोटी वाली भी चाहिए एक वो मीडियम साइज़ में भी आती है ना जो न ज़्यादा न छोटी होती है न ज़्यादा बड़ी होती है तो मुझे वह वाली भी चाहिए ज़्यादा छोटी तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे बड़ी वाली और वह वाला मीडियम वाली चाहिए हाँ तो वह तो मुझे तीनों चीज़ चाहिए तीन हो या चार मुझे एक मुझे लिखने वाला पेन चाहिए पाँच तरीके के काले रंग का नीले रंग का लाल रंग का और हरे वाला भी मिल जाएगा आपके पास ठीक है वह भी मंगवा देना आप मुझे और आपके पास टेप वह सेलो टेप आती है एक तो पारदर्शी रंग की वह मिल जाएगी अच्छा और वह एक काले कलर की टेप भी आती है जो बहुत टाइट होती है जिसमें वह नल का पानी होता है न तो वहाँ से वह फूट गया है तो मैं उसमें भी लगाऊँगी उसको तो ठीक है वह वह भी मिल जाएगी वैसे तो आपके पास सब कुछ ही मिल जाता है पंचिग मशीन भी एक बार निकाल दीजिए ठीक है वह निकाल देना और उसके बाद हाँ मेरे को एक नोटबुक भी चाहिए मुझे एक बड़ी नोटबुक चाहिए और एक छोटी नोटबुक चाहिए और एक बड़ा रजिस्टर चाहिए ठीक है तो आप एक बार यह निकाल दीजिए हाँ चलो आ भी गए है सारा समान तो इसकाे कितना भुगतान करूँ मैं कितना हुआ इसका पूरा अच्छा पाँच साै रुपए तो यह राइटिंग जो पेन है लिखने वाले पेन वह कितने कितने रुपए के है अच्छा दस दस रुपए के पेन हैं तो यह हो गए पाँच हाँ तो आप पाँच और निकाल दीजिए अच्छा और यह सीज़र कितने रुपए की है अच्छा यह बड़ी वाली सीज़र इसमें तीन सौ रुपए की चलो ठीक है यह लीजिए पैसे धन्यवाद